प्हाड़ें च जाना होऐ उत्थूं दा मोसम दिक्खना इ'यां लगदा ऐ कि साफ ऐ बिलकुल दिखदे दिखदे मोसम रंग काला फिरी जंदा असमाने दा धुंद पेई जंदी न्हेरा गोआर दिक्खियै बड़ा डर लगदा लगदा कि पता निं हून केह् होई जाना ऐ ते मिंट्टा च ही ठंड होई जंदी इन्नी जैदा ठंड होई जंदी कि बुरा हाल होई जंदा केईं बारी बड़ा मोसम खराब होई जंदा ते जकाम बखार ते दोआई डाक्टर उत्थै लभदे निं ना दकानां होंदियां ते केईं बारी कुतै दोआई लेती दी होऐ ते तां ते ले लेई ते फर्क होई जंदा निं तां बुरा हाल निं तां शैह्रें जाने पौंदा दोआई लैने बापस बोह्त बुरा हाल होंदा ऐ पर एह् ऐ कि मजा बड़ा आंदा ऐ केईं बारी ठंड च चार चार दिन बिस्तरे च ही होई जंदे छड़ी ठंड होंदी ते बिस्तरे च ही लेटे रैह्ना बस तिन्न चार दिन

पर मजा बड़ा आंदा प्हाड़ें च रैह्ने दा ठंडी ठ ठंडी ठंडी हवा चलदी इ'यां लगदा कि पता निं कु'त्थै आए रेह् दे बड़ा मजा आंदा